ایک مرتبہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ حیدر آباد سے واپس ناسک ضلع آ رہا تھا آتے وقت ہم نے چند عجیب راستوں کا انتخاب کر لیا تھا جس راستے پر دور دور تک کہیں ہوٹلس ریسٹ روم وغیرہ نہیں تھے ہمیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی لیکن کچھ کھانے کے لئے میسر ہی نہ تھا بالآخر ہمیں بھوکا ہی رہنا پڑا اور ہمارے ایریے میں آ کر پھر ہم نے بھر پیٹ کھانا کھایا